म्हजें आवडीचें पुस्तक कार्मेलीन ह्या पुस्तकांत साहित्य एकाडमीचो अवॉड मेळिल्लो आसा ह्या पुस्तकांत एक आवय आसा ती आपले चली भुरग्या खातीर ताचो बरो फुडार जावचो म्हणून ती कुवेट काम करपाक वता घोवाचो आदार नाशिल्ल्यान ती आपल्या घोवाक चलयेक गोंयान दवरून ती परदेसांत कामाक वता थंय ताका खूब त्रास जाता थंय ताचेर सोशण रेप बरजबरी जाता पूण हें सगळें ती ट्रास ओगेपणीन सोंसता कारण ताका आपल्या भुरग्या खातीर भुरग्याचो फुडार बरो जावचो म्हणून हें सगलें ती ओगेपणणीन सोंसता एके आवयची दुखाबरीत भावना एक एक आवयची दुखाबरीत काणी जी आसा ते ह्या पुस्तकांत बरोवप्यान बरे तरेन चित्रायलां बरोवपी दामोदर मांवचो हाणें ही ही जी कादंबरी आसा ती खूब बरे तरेन बरयल्ली आसा तातूंत एकवी हे कादंबरीन एके आवयची भावना ताचे जावपी सोशण ताका जावपी त्रास हे सगळे कार्मेलीन ह्या कादंबरीन खूब बरे तरेन चित्र आयिल्लें आमकां दिसून येता आनी समाजाक एक बरी देख दिवपाक बरोवपी आमकां सांगता तर हांवें हांव एका रिडींग क्लबांत आसा तें म्हणल्यार आमी धा जाण हो आमचो एक क्लब आसा तातूंत आमी फामाद लेखकाचे कवितेचे वर्कशॉप दवरतात कविता सर्ती दवरतात अशे तरेन आमचे हे क्लबचे क्लबांत आमचें काम चालूच आसा